साईं असां हलो साईं असां चारि ॾींहं टाइगर रिसॉट था वञू घुमण लाइ सपरिवार त असांखे पंहिंजे ॿार लाइ छुटी खपे पंजी क्लास पढ़ंदो आहे

रोहन कोटवानी

हा त उन खां पहले असां अची वेंदासीं चारि ॾींहंनि जी सिर्फ़ु खपे

हा उहा त कराईंदा पूरी महिनत कंदासीं हा हा

हा और असां असां लिखित में ॾियूं त पोइ हीअं छुटी न मिलंदसि हा त मुंहिंजो पुटु ॾाढो होशियारु आहे हा असां ज़िमेदारी खणंदासीं लेकिन तव्हां बि थोरो ध्यानु ॾिजो मुंहिंजे ॿार वटि

ठीकु आहे त पोइ मां कढी अचांव हे सुभाणे तव्हां वेठा हूंदव अच्छा ठीकु आहे